अभी आमतौर पर तो लोग पेहले तो कर्ज लेते थे दो रुपए पाँच रुपये ब्याज अभी तो इतना बढ़ गया है जो गाँव घर में मिलता है तो वो पाँच से दस पर्सेन्ट ब्याज पर मिलता है कम पर तो मिलता नहीं है उसके बाद उस पर भी गाँव घर वाला पैसा देता नहीं हैं इसी के कारण लोग अब ये समूह वाला लोन चला है समूह वाला लोन चला है तो वो दस गो पाँच गो दीदी के बैठा के लोन देता है लोन देने के बाद वो लेती है या तो गाय पर या बेटी के शादी करना है या तो खेती के लिए लेता है या कोई कर्ज सधाने के लिए लेता है कोई ऐसा होता है जो मकान बनाने के लिए लेता हैं लेने में वह असमर्थ लेने को तो ले लेती है ढेर सारी असमर्थ होता है भरने में तो वो अपना ऐसे दे कर्ज देने वाला तो देता नय है जो हम बार बार पैसा लेंगे नहीं तो वो तो सूद ही देता हैं पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट तो वो लेता है एक बार जो अपना एकमूठ लेता है जब भी मिले तो उसको सारा पैसा एकदा चाहिए इसी के कारण लोग कम लेता है वहाँ पे अब सामूहिक लोन में लेना है जो शुरू कर दिया है कि सर लोग तो भरवा देता है महीने महीने या महीना में दो बार किश्त बांध दिया जाता है तो सर एसे एसे करके तो ले लेते हैं तो लोग अक्सर लोग तो सदा देती हैं और कुछ को जो दिक्कत होता है जो ज्यादा एमाउन्ट उठाने के बाद उनसे तो हो नहीं पाता तो वो करती है या तो भरने में सक्षम है तो भर्ती है अगर नय होता है तो टेंसन के मारे या तो वो अपनी आत्महत्या कर लेती है या कहीं घर छोड़ के भाग भी जाती है जो भरने में असमर्थ है इसी के कारण लोग अपनी बहुत बिछड़ गए हैं जो रूटीन बहुत ले रहें या तो खेती करने वाला खेती के लिए लेता हैं फिर वो अपने शादी विवाह के लिए या घर बनाना हो मकान कोई भी काम या बच्चे को पढ़ाई में भी नय पुर रा ए तो वो ऋण ले के ही करता है तो ऋण लेन लेने में तो मिलता ही हैं हरे एक लोन वाले वो देते हैं जितना आज का जरूरत हाता है वो तो देते है एकाउंट पर और किस्त भी भरवाते हैं इससे कई आदम कितने सारे तो ले के अपना बिजनीस व्यापार भी कर लिए बहुत सारी महिला है जो अपना भरने के असमर्थ जब थी तो वो अपना घर छोड़ के भी भाग गई बाहर परदेश कहीं भी अपना कमा खा रही है बाल बच्चे के बाद साथ लेके चला गया और जो हैं जिससे परेशानी होता है वो कुछ करती है लेडीस जो अपना भरने में असमर्थ रहती है तो या तो कोई जहर माउर खा लेती है फिर भी फाँसी लगा लेती है या कैसे भी करके अपना आत्महत्या कर लेती है तो इसी के कारण अब तो फ़ोन आता ही है कि लोन मिलता है फ़ोन पर तो लोन लेने वाला तो लेता हैं पर बिना लोन का तो कुछ हो पता भी नहीं हैं बड़े हो या छोटे सब तो अपना लोन ले के ही कोई काम बिजनेस व्यापार कोई भी काम किया जाता है तो लोन से ही किया जाता है बिना लोन का तो होता नहीं हैं जो अपना लोन ले के व्यपार में हरे एक चीज में लगाती है फिर अपना उसी से कमाने के बाद असानी से भर भी लेती है कुछ ऐसी हैं जो भर भी लेती है बहुत सारी महिलाए जो अच्छे से समूह चला भी लेती है ऋण लेके वापस भी करती है एगो ये है जो जिबका द्वारा है जो उसमें भी ऋण दिया जाता है ताकि उसमें एक से दो पर्सेन्ट पर ब्याज पर पैसा मिलता है उसमे आसानी से दीदी सब लेके चुका भी देती है किसी कारणवश किसी को फँस भी जाता है तो उसको दो पर्सेन्ट लगता है बाकि सब अपना टाइम पर सधाती है तो जितना सधाती है उतना उनको मिलता भी है दोबारा एक बार सधा देगी फिर दोबारा जितना वह चाहती है उतना दो पर्सेन्ट एक पर्सेन्ट ब्याज पर अभी के तौर पर मिलता है हर एक लेडीस को बारह गो दीदी होती है बारह दीदी के एक समूह होता है उसमें जिबका द्वारा डेढ़ लाख दो लाख का इंकम आता है उसमें सारे दीदी अपना बाट क वापस में लेती भी हैं और समय से भुगतान भी कर देती है